जेनाकि हमे सुनि कही घुमै छिऐ जेनाकि भोरे भोर निकलै साइकिल उकिलसँ घुमै लए तऽ ओकर फायदा छै कि पैर पैर उरके कसरत हो जाइत छै अथी फ्री रहै छै या कहीं शामके घुमै लए निकलै छिऐ बाइक उइकसँ तऽ अपन अथीसँ घुमै लऽ सहूलियतके हिसाबसँ जाए हिऐ कि जादा जल्दी पहुँचिऐ टाइम अथी कम लगैए आओर जेनाकि गाड़ी उड़ीसँ जाए छिऐ कही घुमए लऽ कही दूर जाइत छिऐ तऽ गाड़ीसँ जाइत छिऐ कि अपन सुविधाके आरामसँ निकलिऐ अपन सुविधाके अनुसार फेर सुबहमे जेना साइकिल उकिल चलाबै छिऐ तऽ साइकिलसँ अपन सुबह घुमए छिऐ तऽ की होलय नजदीक जगह रहै छै तऽ अपन इतने दूरमे तीन चार किलोमीटर तकमे रहै छै तऽ अपन घुमए छिऐ जेकरा कि से पैर उर कऽ भी अथी कसरत उसरत हो जाइत छै अपन सुबह सुबहके घुमियो लए छिऐ पैरो उरके कसरत हो जाइत छै शरीरो फीट रह जाइत छै आओर अहिना कऽ शाम उम कऽ अगर कही जाए कऽ होइ छै घुमै उमै कऽ होइ छै तऽ बाइक उकसँ निकलै छिऐ बाइक उइकसँ अपन सुविधाके अनुसार अगर जल्दी कही जाए कऽ छै तऽ बाइक लए लै छिऐ जेकरासँ जल्दी जल्दी पहुँचै छिऐ ओहि जगह जगह पर आ बाइक बाइकके छै कि कि अपन जाहिसँ जल्दी जेबो जल्दी पहुँचबो करबै करै छिऐ आओर कामो अपन जल्दी जल्दी अथी हो जाइत छै जादा दूर भी जाए कऽ रहै छै तऽ कनी जल्दी पहुँचाए दए छै